औ आं ऐ माइ बेपारि आंनो माइ नांगौमोन माइ दङबा नोंनियाव ऐ रन्जित रन्जितबाबो जागोन आरो मासुरि सकला दङ नामा

जियानोजा मोनबानो नांगौ मोनथामखौबो जियानोजा मनिराम जा सुक्ला जा दामआ ना ए रन्जिता बाहाय खम लादो ए बाहाय खम बाहाय खम जाया होनबा अ आं बेसेबां मोनो लागोनथ' सबखौनो

मिलायना माबादो हरदो आं हरगोन दे बेसेबां बेसेबां लायो होगोन आं नों बाहाय खम लाबानो जाबाय

दामखौ मिलायबानो जाबाय

अ खिन्थाहरनोसै माब्ला थांनाय जायो खिन्था हरगोन आं जियानो जा नों माइखौ रावनोबो हरनाङा आरो आं लामारगोन

अ देह बिदिबा न'आवहाय थांनानै बाहाय नायहैनोसै माइखौ न'आव थांनानै मोजां रायज्लायहैनोसै दामदर खालामहैनिसै न'आव थांनानैनो देह होनबा दोन्थ'नोसै